गेहूँ चावल धान मतलब दलहन टाइप का हर तरीक़े की फ़सल उपजती है फ़सल में तो गेहूँ और धान का ज़्यादा अच्छा उपज है ना फल सर दाल बुज ले लीजिए और अलग अलग तरीक़े की भी फ़सल उगती है यहाँ पर यहाँ तो नहीं तो क्या बोले फिर से बोलिए यह तो दो तीन घाट है अच्छा बढ़ता है तो बोलिए गेहूँ गेहूँ गेहूँ का उपज सबसे अच्छा है यहाँ फूलों सूरजमुखी सूरजमुखी का फूल अच्छा उपजता है यहाँ खेती तो यहाँ होती है थोड़ा बहुत और फूल में अभी थोड़ा अलग अलग तरीके के भी फूल उगाए जाते हैं जी तो कद्दू हर तरी वह सब्ज़ी पर भी तो हर तरीक़े की फ़सल उगाई जाती है कद्दू या फिर बैंगन भिंडी हर तरीक़े की सब्ज़ी उगाई जाती है अच्छा लीची ले लीजिए आम ले लीजिए यह सब तो फिर नहीं होता है और मौसम अभी गर्मी का है तो इस हिसाब से वह अच्छा आता है मौसम के हिसाब से सब्ज़ी में

परवल अभी तो अभी तो परवल का है टाइम ठीक है रखते हैं ठीक है